دوڑنے کی روٹین میری کوئی نہیں ہے لیکن جیسے میں صبح اٹھتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کھیت کی طرف چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام کرنے پڑتے ہے جو بہت کٹھن ہوتے ہے ان میں بہت پسینہ بہانا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے دوڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے اور پھر اپنی دوکان پر آتا ہوں وہاں پر کچھ دیر آرام کرتا ہوں اور تھوڑی سیل کرتا ہوں سیل کرنے کے بعد پھر بازار میں جانا پڑتا ہے بازار میں بھاگ دوڑ اتنی ہوتی ہے کہ رننگ کرنے کی کوئی گنجائس نہیں رہتی بہت بھاگ دوڑ والی زندگی ہے اور اسی سے ہماری ایکسرسائز بہت بہتر ہو جاتی ہے